हलो हे कदम गैस एजन्सी हांव जॉन्डन डिसा नावली सावन उलयतां हांव न्हू आतां इलेक्ट्रीक गॅस स्टोव यूज कोत्तोले सो आतां म्हाका तुमचो सिलींडर म्हाका नाका मुगे रेफ्रस नंबर एक दोन चार पांच स सात आठ एक शुन्य तें म्हजें बुकींग मातशें कॅन्सल कोर आतांच कोर आनी सिस्टमाचे मुगे बुकींग तें काड आनी स्टेटस मातशो चोय तें कॅन्सल जाल्यार चॅक कर ओके थँक्यू गूड नायट